माब्लाबा जोङो साम'खो सङो बेसे खस्थ'यै दाखोन गारनांगौ खिबु सायनांगौ आरो हुनांगौ बेसे खस्थ'यै सङो जोङो आरो बेयाव आरो संब्लाबो थब जाया बेयाव आरो बेसेबा गोबावदोसो संनांगोन खावनांगोन बेसे हुनांगोन सुनांगोन दाखोन दुखोन गारनांगोन थब जाया आरो जों एखेबारे बेसेबा गोबाव संनांगौ बेयाव आरो बेसे खस्थ' दङो मानसिया संनाय खावनायाव आरो नाफाम देगोन बेसेबा गोबाव सेवहोनांगोन बेसे गोबावदोसो जोङो फोराननांगौ माबानांगौ देनांगौ बेसे गोबाव जायो संनायाव थब जाब्लाबो देनानै दोननाय माबानायफोराव बेसेबा गोबाव जायो आरो अनद्ला खारै संब्लाबो बेसे देनांगौ माबानांगौ संनाय खावनाय बेसेबा गोबाव जायो जों आरो बेखो थबै माबानो हाया संनाय खावनाय बेसेबा गोबाव जायो आरो जोङो माबानाया संनाय खावनाय बेसे गोबाव जायो आरो जों बे संनानै जाहोनायाव बेसेबा परिश्रम नांगौ जों आरो थबखोनो जाया संनाय माबानायफोरा जों दा आरो बेफोरखो मावनानै दांनानै बिसोर न'खरखो जाहोनांगौ लोंहोनांगौ बिनि थाखाय बेसेबा जों खस्थ' खालामनांगौ मानसिखो दा संना जाहोग्रायाबो बिनि थाखायनो जों बेसेबा माबा लानांगौ जोथोन लानांगौ जायो संनाय खावनायाव रान्दिनि जाब्लाथाय बेसेबा माबा खालामनांगौ जोङो न'खरखो सामलायनो थाखाय बेंनाय माबानाय बेसेबा गोबाव जायो इनि थाखाय बे संनाय खावनायावनो जोङो माबा लानांगौ जायो दा बेफोरनि थाखाय जोंफोरो फिसा फिसौनि थाखाय बेसेबा जोथोन बोथोन लानानैबाबो मावनांगौ जाहैयो जाबायखोमा